युवामे बहुत बेरोजगारी यऽ अइ खातिर सरकारके सब किछुपर ध्यान दै छथिन तऽ बेरोजगारीपर भी ध्यान बेसी दियऽ अइ खातिर कि युवा बहुत बढै यऽ युवा जब बढै यऽ तऽ युवा खातिर सरकारके बेसी ध्यान दै पड़ै यऽ अइ खातिर फैक्ट्री लगाना चाही उद्योग देना चाही रोजगार खातिर सब कुछ देना चाही अइसँ बेरोजगारी कम होयत युवा कम घरमे बैठत जब युवा कम घरमे बैठत तऽ आब ओ वला पिता माता जे यऽ ई सबपर बेसी बोझ नहि बनत जब बेरोजगारी होयत तऽ आखिर अपन घर परिवार बाल बच्चा जे हेथिन ओकरापर बोझ लागै यऽ कि हम बैठल छथिन अइ खातिर सबके अपन अपन जवानीपर जे यऽ काज करैके एक सुविधाजनक जो रोजगार होना चाही